हैल्लो आहो आहो आहो उं'दा रेट इक क इक घंटे दा रेट ऐ पन्दरां सौ रपेआ आहो आहो खरी ते पंज ज्हार रपेआ लग्गना फ्ही एह् बंदे किन्ने न भला पन्दरां बंदे ते भला बच्चे न केह् न ओह् बी सनाई ओ ड़ो

आहो ते तुसें भला किन्ने क किन्ने बजे कन्नै आना जिल्लै तुसी इत्थै पुजगे ना ते मिगी फोन करी ओड़ेओ भला मैं इन्ने बजे आना ते फ्ही मैं तुं'दे वास्तै रक्खी ओड़गा इत्थै आहो ठीक ऐ